اتر پردیش میں بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہم لوگ گھومنے جاتے ہیں اور وہاں بہت انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں جیسے ہم چڑیا گھر جاتے ہیں وہاں پر پورے میں پوری جگہ گھومتے ہیں اور وہاں سبھی جگہ الگ الگ جانور ہوتے ہیں جیسے شیر ہاتھی اور یہ سبھی جانور ہوتے ہیں اور ان سے ہم لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں ان کے اوپر پتھر وغیرہ بھی مارتے ہیں ان سے کھیلتے ہیں بر پھر ہم بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہم گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور واٹر پارک ہے واٹر پارک میں بہت سارے جھیلیں لگے ہوتے ہیں جن سے ہمیں بہت ہی منورنجن ہوتا ہے کیوں کہ وہ سارے پانی والے جھیل ہوتے ہیں ان پہ بچے بہت زیادہ انجوائیمنٹ کرتے ہیں اور ہم کسی بھی پارک میں جاتے ہیں وہاں پر بھی بہت سارے کھیل کھیلنے کی جگہ ہوتی ہیں جن میں کہ ہم بہت زیادہ کھیلتے ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں اور سبھی لوگوں کے ساتھ بچے بوڑھے سبھی لوگ کھیلتے ہیں ان سب چیزیں بہت انجوائیمنٹ کرنے کے لیے ہیں جیسے پارک واٹر پارک چڑیا گھر آدی